असांजे देश में अल्प संख्यन धर्मनि जो पालन मिली जुली करे थींदो और असांजे देश में सभु मतिलबु ॾाढा सारा धर्म थींदा आहिनि और असांजे देश में जीअं क्रिश्चन जो प्रमुख बुक बाईबल थींदो आहे और हिंदुनि जो प्रमुख हुन में हो थींदो आहे भगवत गीता थींदो आहे और मुसलमाननि जो प्रमुखे बुक कुरान थींदो आहे ईअं ई ॾाढा सारस ग्रुप हूंदा आहिनि ऐं ॾाढो सारो असांजे देश में हो थींदो आहे ॾाढा सारा धार्मिक ग्रुप हूंदा आहिनि ऐं ॾाढा सारा हुननि में हू हूंदा आहिनि